मेरी जो राय के अनुसार जो योग शुरू करने की जो सही उम्र है वह दस से पंद्रह साल के बाद में जो है हमें योग कर देना चाहिए जो है और जो कम उम्र में योग सीखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो कम उम्र में हीं हम योग करना सीख जाते हैं उससे हमें जो हमारे जो आगे भविष्य में चल कर जो बुढ़ापा है उसमे कई सारी जो ऐसी बीमारियाँ है जिनसे बिल्कुल ही हमें छुटकारा मिल जाता है जिससे कई सारी ऐसी छोटी मोटी बीमारियाँ है जो हमें बिल्कुल ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है हमारे होते ही नहीं हैं इसलिए योग है वह बिल्कुल ही करना चाहिए लोगों को इसलिए मैं और लोगों को भी बिल्कुल सलाह देना चाहूँगा कि जो योग है वह बिल्कुल ही करना चाहिए और यह स्वास्थय के लिए काफ़ी अच्छा भी होता है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को योग करना चाहिए